हाँ मुझे हाल ही में हुई कई सारी घटनाएँ पता है लेकिन मुझे जो दिलचस्प उसमें जैसे हम बाहर की चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे खाने का ज़हर बन सकता है जिसे हम फूड प्वाइज़न कहते हैं इसे हमारे घर के पास की यह घटना है जिसमें मेरी फ्रेंड थी उसका देहांत हो गया वह दस दिन तक भर्ती रही फूड प्वाइज़न की वजह से जैसे बाहर की तली गली चीज़ें वो ज़्यादा खाती थी इसलिए उसके पेट में कीड़े हो गए और उसको उसके खाने का ज़हर बनने लग्गा उसे वो दस दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रही उसके बाद में उसकी डेथ हो गई यह अखबार में भी आया वो एक लड़की थी इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा बाहर की चीज़ें ना खाएँ इससे हमें बीमारी हो सकती है इसलिए मैं ख़ुद जो मेरे खाने का मन करता है वह अच्छे तरीके से अपने घर पर ही वो सामान लाती हूँ और वो खाना बनाती हूँ